आं म्हाका फोनार गेम आसा ती खबर आसा आनी हांवेंन खंय खंय गेम खेयटा खेळटा ती म्हणल्या म्हणल्यार लुडो कँडी क्रच आणी ती खेळपाक खूब मजा येता घरान बसोन आनी ती खेळ खेळपाक शकता केन्ना केन्नाय टायम पास करपाक आमकां तियर ते तियो खेळपाक बरी